हाँ यूट्यूब चैनल या कोई टी वी कार्यक्रम जो हमारी स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध है जो कि स्थानीय भाषा हैं हिंदी भाषा हिंदी भाषा में मुझे कई यूट्यूब चैनल मुझे उपलब्ध हो जाते हैं जिन पे मैं इंटरटेनमेंट कार्यक्रम कभी फिल्में तो कभी स्पोर्ट्स तो कभी मैं अपनी मोटिवेशनल चीज़ों यानि मैं उन विषयों पर ज़्यादातर वीडियोज़ देखता हूँ और ये वीडियोज़ इन वीडियोज़ के द्वारा ही मैं कुछ सीखने वाली चीज़ें भी देखता हूँ ताकि इससे मैं कुछ सीख सकूँ या फिर अपने प्रशिक्षण के लिए जैसे मैं फोटोग्रॉफी वीडियोग्रॉफी सिनेमैटोग्राफी आदि सीखने के लिए यूट्यूब चैनल का ही इस्तेमाल करता हूँ और अन्य भाषाओं में भी हमें कई मनोरंजन कार्यक्रम भी देखने को मिल जाते हैं जैसे कि आप इंग्लिश भाषा में कुछ फनी कार्यक्रम देख सकते हैं और और भी ऐसी बहुत सारी भाषाएँ हैं जिनमें आपको बहुत सारे फनी फनी एंड कॉमेडी आपके चैनल दिख जाएंगे जहाँ पर आप अपने अनुसार किसी भी चैनल पर वीडियोज़ देख सकते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं